دیہات میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں کئی کھیلوں شامل ہیں جیسے کبڈی گلی ڈنڈا کنچے رسہ کشی پٹھو گرم چور سپاہی گلی ڈنڈا گلی ڈنڈا ایک دیسی کھیل ہے جو بچوں سے لے کر نوجوانوں تک سب کو پسند ہوتا ہے یہ کھیل عموماً کھلے میدان یا کسی بڑے صحن میں کھیلا جاتا ہے کھیلنے کا طریقہ ایک چھوٹی لکڑی ہوتی ہے جسے گلی کہتے ہیں اور ایک بڑی لکڑی ہوتی ہے جسے ڈنڈا کہتے ہیں گلی کو زمین پر رکھ کر ایک چھوٹا سا گڑھا یا نشان بنایا جاتا ہے کھلاڑی ڈنڈے کی مدد سے گلی کو نیچے سے مار کر ہوا میں اچھالتا ہے جب گلی ہوا میں آ جائے تو اسے ڈنڈے سے زور سے مارا جاتا ہے تاکہ وہ دور جا گرے دوسرے کھلاڑی گلی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ کیچ کر لیں تو کھلاڑی آوٹ ہو جاتا ہے اگر نہ پکڑ سکیں تو فاصلہ ناپا جاتا ہے اور اسی حساب سے اس کھلاڑی کو پوائنٹس ملتے ہیں